फेसबुक ट्विटर या इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं इनकी आधार पर ही जो चीज देखना चाहता हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं और जो बाहर के लोग चाहते हैं वो भी मैं इनकी इनके साथ आसानी से देख लेता हूँ और आजकल ये चीज़ें एक हर किसी की लाइफ बन गई है इनके बिना तो कोई रह ही नहीं पा रहा है मैं एक एक घंटे दो दो घंटे तीन तीन घंटे इसमें लगा रहता हूँ बिना रुके और अपने दोस्तों से बातें करते रहता हूँ इसकी एक खास बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी अपनी पोस्ट वगैरह या तो अपना ग्राफिक्स पिक्चर डालता है और उसपे लाइक होती है कि कितने लोगों उसे पसंद करते हैं ना पसंद करते हैं उसका पता चल जाता है वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पसंद करते हैं तो अपने मन में भी बड़ी खुशी होती है कि अरे मैंने तो इतना अच्छा पोस्ट किया है इतना अच्छा ग्राफिक्स डाला है लोग बाग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं इसीलिए पर डे मैं एक ग्राफिक्स या एक पिक्चर फेसबुक पर जरूर डालता हूँ और उसे देखता हूँ